हेलौ औ नोंथां माब्रै मोजां मोजां माबाफोर खालामदों नामा होथ मा ओरैनो दंलै बेलाय अबहाय दं नोंथाङालाय सावथालफोरजों सान्दुं सायदों

दा मोजां ना बया दा एखौनथ' साननो गोनां जादों र' मोजां जानांगौ खोमा बाहाय फेराखै बेहाय फैफेराखै गैया बायनाय फान्नायफ्राथ' दा बिदिनोसै बाजारनि खोथा नालाय मालाबा जायो मालाबा जाया जायो इसि एनै सलिनो खिनिया जायो आरो सोलिनो हानाय खिनिया जायो ना निमनि साबुना औ मोनसे मानसिफोरा बुङो र' इसे माबा गारायफोरनि थाखायबो मोजांनो देहानि थाखायबो मोजांनो दा बायनांगौ र' इखौ अह आथसा आथसा मोजां देहानि थाखाय मोजां बे मान्नाय गाराय बेफोरो मोजां जायो जानायालाय आं दिनै बायनांगौ र' मा साब्रि बिलाय औ लाक्सआ

सिम्फुआ मा नाम बियो ओइ सिम्फुआ मा नाम होनदों अब'से मोजां बियो खानायनि थाखाय मोजां जायो खानाया मोजां जायो नोंथाङा बाहायदोंब्ला गिसि जायाबाबो जागोन बियो अह जागोन दे लांफैगोन ना दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दोन्थ'दो